औ आं दाखालि सिमला बाजाराव थांनायाव ओरैनो खन्थाइ बिजाब गांसे लाबोदोंमोन खन्थाइ बिजाबनिया अख्रां गंसे नांगौ बेखौ लिरदोंमोन ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ थारैनो जोबोद मोजां नांदों फरायनानै आरो दानि जेखिनि इयुनजोलै लिरगिरिफोर दं बे बिजाबखौ फरायनानै नायोब्ला जोबोद थुलुंगानाय मोनगोन आरो बेनि जेखिनि सानस्रि बेनि ओंथिगोनां जेखिनि खन्थाइफोर दङ' बेवहाय जोबोरैनो जेखिनि गावनिबो आरो गासै हारिनिबो मोनसे मोनसे सानस्रिनि सानस्रि बेरखांदों बेयाव बिदिनो उन्दै उन्दै फरायसाफोरा जुदि नायोब्ला गोबां थुलुंगाबो मोनगोन खायसे बायदिया खन्थाइबो लिरनो मोजां मोनगोन आरो बेसेनाथ' बिदिनो मोजाङानो बेसेनजों लोगोसे मिलायथारनाय एकेबारे मोजां बायनो हायोब्ला मोजां बयबो बिदिनो जोङो ओरैनो थास्लाय स्लाय बायजोआरि बिजाब फरायनानै गोजोन्नाय लानाया साबसिन बिनि थाखायनो आंबो बेखौ अख्रां गंसे नांगौ बिजाब ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ लिरनानै गालांनाय बेखौ बायना लाबोदोंमोन जोबोरैनो थुलुंगानाय मोन्दों गोसोआव गोग्गानाय मोन्दों आरो बिदिनो मोजां मोजां सानस्रिनि खन्थाइफोरखौबो फरायनानै गोसोआव जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों